हलो हा के हा तव्हां कीअं मज़े में आहियो कमला आंटी हा ठीकु आहे बसि ईअं बसि वांदी थी हाणे वेठी आहियां ॼाण सीरियल इंदियूं अ सवेल कम लाहींदी आहियां अनुपमा जो हा कल्ह त ॾिठो इहो हाणे अॼु ॼण न ॾाढो मस्तु आयो हुयो कल्ह त ॾाढो मस्तु आयो हुयो सीरियल अनुपमा जो त हा उह अनुज वरी हो अचेसि थी अनुपमा त हाणे हूअ वरी हिनजी छोकिरी वॾी थी वई आहे न त छोकिरी वरी हिनखां नफ़िरत थी करेसि नि अनुपमा सां न हाणे हा पोइ ॾिठईं न पहिरीं अॻे ईअं कईंसि उन जी ॿी छो उन छोकिरीअ खे पहिरीं बचाईं त हाणे ॼण त ईअं थी वियो अथसि न त भाई मुंहिंजी माउ कोन्हे हीअ मूंसां नफ़िरत थी करे तॾहिं हाणे पोइ हीअ इनसां अञा उअ थी करेसि नफ़िरत हाणे हीअ अनुपमा त घणेई चाहे थी भाई मुंहिंजी छोकिरीअ खे ॾिठईं हाणे एॾनि सालनि खां पोइ न न तोशूअ ईअं ई हाल आहे न तोशू किथे तोशू कमाएसि न हूअ वीचारी कमाए बि ॿार बि हाशवे सभु ईअं हलेसि पियो विचारी हा छोकिरी त वॾी थी वई अथसि पर पाण किथे हाणे सुधरे किथे थो सुधरे न थो न ईअंई हाल लॻो पियो अथसि इनजो त हा

हा ॾिसो नी एॾी सारी छोकिरी थी अथसि पर हाणे तॾहिं बि किथे थी हुनखे भाई अपनाइण जी करे पंहिंजी छोकिरीअ जे करे अपनाइबो आहे घोट खे मिड़ेई उहेई न अनुपमा जे करे हिनखे छॾे हली वई हिनखे बसि नफ़िरत नंढपिण खां वहिजी वई आहे न भाई मुंहिंजी मूंखे न बचायईं त नफ़िरत थी वई अथसि हिनसां हीअ तेॾीमहिल जी ॻाल्हि मगज़ में खणी वेठी आहे पोइ हाणे ॾिठईंसि एॾे टाइम खां पोइ त अनुज खे न थी चए भई न वञ हिन वटि वनराज जो कोन्ह एॾो ॾेखारियऊं कल्ह कुझु वनराज जो कोन्ह सीन हुयो वनराज मिड़ेई बाक़ी हिनजो पाखीअ जो ॾेखारियऊं पाखी कोन्ह थी अपनाएसि अञा घोट खे हुजो एॾो छोकिरीअ लाइ मरेसि थो पाण छोकिरीअ करे अपनाइबो आहे भाई एॾो रखेसि थो घोट उहो हा वनराज त हा बाक़ी इनजो त कोन्ह था ॾेखारनि न बाक़ी इनजो ॾेखारियऊं पाखीअ जो कल्ह ॾेखारियऊं ऐं इनजो ॾेखारियऊं भाई अनुपमा जी धीअ वॾी थी वई आहे उहा हाणे इनखां मिलियो अथसि त पहिरीं दफ़ो त कोन्ह थो अपनाए हाणे अॼु ख़बर पवंदी अॼु हाणे छा अचे अॼु ॾिसूं हाणे ॿियो उओ ॾिठो कल्ह इहो ये हैं चाहतें उहो ॾिठव त तव्हां ॾिसंदा आहियो हूं उओ त ॾाढो मस्तु आयो इलाही मस्तु आयो सीरियल ॾाढो इनमें त इन अर्जुन इनखे ॾिसी उन ख़बर पइजी वई अथसि न आदी बि फ्रोड थो करेसि इनसां इनसां काशवीअ सां काशवीअ खे कुझु ख़बर ई कान्हे कोई ऐं आदी आदी इनसां फ्रॉड करे ऐं शादी थो करेसि इहो साॻो पै पहिरीं शादी शुदा आहे उनखे काशवीअ खे ॿुधायो ई कोन्ह अथऊं की शादी शुदा आहियां ऐं इहा अर्जुन खे वरी कल्ह ख़बर पई कल्ह ॾेखारियऊं अर्जुन खे ख़बर पइजी वई अथसि त भई हिनजी पहिरियां ई शादी थियल अथसि हिकिड़ो छोकिरो अथसि पहिरीं जो तॾहिं बि काशवीअ सां शादी थो करे उअ अर्जुन खे ख़बर पइजी वियसि कल्ह ॿुधाईंसि पर काशवी विश्वासु ई कोन्ह थी करेसि काशवी विश्वासु करेसि कोन्ह थी काशवी चएसि थी न तूं शादी रोकण जे करे थो करें तूं कूड़ा ईअं थो बहाना थो करें कूड़ कूड़ में थो चईं भाई इनजी छोकिरी आहे तोखे भाई शादी थियण न ॾियणी आहे नी तॾहिं थो ईअं चईं ओ काशवी तॾहिं बि नथी मञेसि पोइ वरी अर्जुन वरी दारू थो पीए इन ईअं भाई अ चए त भाई पांजो पाण खे हूअ थो कोसे थो भाई मुंहिंजो विश्वासु नथी करे काशवी पिण ज़िंदगी हाणे कीअं हीअ मञे नथी हुनजी पोइ वरी इहो अचेसि थो इहो इहो जेको भाउ अथसि न उहो हीअ इहो त चइसि थो की भाई आहे न मां सम्झाइंदोमांसि काशवीअ खे ऐं काशवीअ खे ॿुधाइंदमि सच छा आहे तुंहिंजो नथी मञे त मां ॿुधाइंदोमांसि ईअं मिड़ेई आयो ॾाढो मस्तु आयो काशवी वारो बि ॾाढो सीरियल हीअ ये हैं चाहतें सुठो आयो हूं हा अॼु ॾिसिजो अॼु मस्तु इंदव ठीकु आहे हा हल रखाइंति ॼाण वरी कम लाहियां जय झूलेलाल